मुझे बहोत प्रकार की फ़िल्म देखना पसंद है मैं इनमें से मैंने बाहुबली फ़िल्म देखीं वह भी मुझे बहुत पसंद आई और दूसरी फ़िल्मों बागवान यह भी एक फ़िल्म मुझे बहुत पसंद आई यहाँ इसमें जो माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने में जो संघर्ष उठाते हैं और बच्चे को काबिल बनाते हैं और बाद में वही बच्चे अपने माता पिता की देखभाल और सेवा अच्छे से नहीं कर पाते उन्हें अच्छे से सम्मानपूर्वक नहीं रख पाते इसका इसमें वर्णन किया गया है बागवान में ऐसी फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें माता पिता ने अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाया लेकिन बच्चे उसको अच्छे से नहीं कर पाए जिस प्रकार माता पिता ने बच्चों कि सेवा की उनके लिए पूरा जीवन अपना उन पर कुर्बान किया पर जब बच्चों को जब माता पिता को बच्चे कि ज़रूरत होती है तब सभी बच्चे उनको अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं कुछ कुछ समय के लिए कोई बच्चा रखता है फिर कोई और वह भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं और अच्छे से उन्हें रखना पसंद नहीं करते हैं यह भी फु फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसे ही बाहुबली भी मुझे अच्छी लगी जिसमें एक बेटा अपना अच्छे से फ़र्ज निभा रहा था वही दूसरा बेटा अपनी चालाकियाँ दिखा रहा था जो एक तरीके से सही नहीं था और इसमें माता पिता के की भी कुछ कमजोरियाँ थी जो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं पाते और इसमें कुछ पक्षपात का भी देखने में आया ऐसे बहुत सी फ़िल्म मुझे बहुत पसंद है